اتر پردیش میں میڈیا مختلف شوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے خبریں نشر کرنے اور سامعین کے ساتھ جرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرتا ہے صحافی اور نیوز چینلز فوری خبریں اور اپ ڈیٹس ٹیوٹر پر شیئر کرتے ہیں ٹوئیٹر پر ہیش ٹیگز کے ذریعے عوام کی رائے جاننے اور سروے کرنے کا کام کیا جاتا ہے اہم پروگراموں اور ایوینٹس کی لائیو ٹویٹ کی جاتی ہے تاکہ عوام کو بروقت معلومات مل سکے خبروں کی تفصیلات ویڈیو اور تحریری پوسٹ فیس بک پیج پیچ پر شیئر کی جاتی ہے فیس بک لائیو کا استعمال کرتے ہوئے مختلف پروگراموں اور ایوینٹس کی براہ راست نشریات کی جاتی ہے عوام اپنی رائے تبصرے کے ذریعے دیتی ہے اور پوسٹ کو شیئر کر کے مزید لوگوں تک پہنچاتی ہے انسٹاگرام پر تصاویر اور مختصر ویڈیوز کے ذریعے خبروں کو پیش کیا جاتا ہے خبروں کی جھلکیاں اور مختصر اپڈیٹس انسٹاگرام اسٹور میں شیئر کیا کی جاتی ہے لمبی ویڈیو کی آئی جی ٹی وی کے ذریعہ نشر کیا جاتا ہے یوٹیوب پر مختلف نیوز چیلنز کے آفیشل چینلز موجود ہوتے ہیں جہاں پر خبریں ٹاک شوز اور خصوصی رپورٹ اپ لوڈ کی جاتی ہے یوٹیوب لوو کے ذریعے اہم ایونٹس اور پریس کانفرنس کی براہ راست نشریات کی جاتی ہے صارفین چیلنج کو سبسکرائب کر کے باقاعدہ اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں اتر پردیش کا میڈیا ان ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے نا صرف خبریں تیز تیزی سے پھیلاتا ہے بلکہ سامعین کے ساتھ قریبی تعلق بھی قائم کرتا ہے